यौ हम तऽ ऑनलाइन पेमेन्ट करब अहाँ ऑनलाइन पेमेन्ट लैत छियै कोन एकाउंटमऽ शेयर कऽ दी कि अहाँ फोनपे गूगलपे सभ चलबैत छियै